हेलो हाँ मैम ये आप गुलाटी इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रही हैं मैम मुझे ना अपने घर में ना रे रेनोवेट करना था मुझे जैसे कि अब फ्रीज़ चाहिए था ए सी चाहिए था और वाशिंग मशीन चाहिए था जैसे मैं अभी नई नई शिफ्ट हुई हूँ ना तो मुझे मुझे वही मैम मेरा नाम सिमरन है मैम मैं यही पास में ही रहती हूँ आपके शोप के थोड़ी सी दूरी पर तूम मेरी एक हम बग़ल की मैम है वो तो वो बोली आपके आपके दुकान को वो विजिट कर चुकी है तो वो बोली वो शोप अच्छी हैं उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलता है वहाँ के जो भी इलेक्ट्रिकल की चीज़े है वो अच्छी भी हैं और उसमे वेरेंटी भी मिलती है तो मैंने सोचा कि एक बार आप से कॉल पर बात कर लूँ येस मैम ठीक है मैम

मैम मैम मुझे ना ए सी ए सी जैसे अब तो ठंडी का मौसम आ गया तो थोड़ा ए सी वग़ैरह में डिस्काउंट मिलेगा मुझे फाइव इस्टार ए सी चाहिए था येस मैम बताइए यहाँ

येस मैम येस मैम येस मैम जी मैम ओके मैम तो मैम अब तो आपकी शोप मैम अभी तो आपकी शोप बंद हो जाएगी मैं मैं शाम को पाँच बजे आऊँगी मैम मुझे एक फ्रीज़ चाहिए एक ए सी चाहिए था और टी वी भी चाहए एल जी की तो हाँ जी मैम हाँ एल हाँ हाँ येस मैम हाँ हाँ वो ही जैसे कि फोन से भी कनेक्ट हो जाए जी मैम मैम मैं आती हूँ अपने हसबैंड के साथ में तो जी मैम बता दीजिए येस मैम जी मैम मैम आई और क्या कहते है कि आर ओ लगवाना था मुझे आर ओ आप लग जाएगा ठीक है मैम थैंक यू मैम